हेल' आव सालथै आव देपथैनि अह सेलिब्रेसनाथ' जोंना दाखालिनो रायलायजोबखाबाय मोन मोसानाय थेसानाय गासिबो जाजोबबाय दा जोंना गाबोनहाय सपिं खालामनो दिनै सपिं खालामनो बाकि दा बेलासिआव सपिं खालामनोसै जोंहा टंला कलेजआव हाय बिराट मोजां मोजांफोर मास्टारफोर दं जोंहा बिरात मोजां गिफ्ट होनायनि बि सेस्ता खालामदोंमोन माने दा आङो क्लास क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै माने मोजां गिफ्ट होनो सानदोंमोन आरो दा सुंसोरखौ आंनो मदत नांगौ गिफ्ट लायनायनि सायाव दा गिस्टनि सोमबोन्दोयै माबा मोनसे बुंदो माखौ फोजाबनांगौ राइट आव आमफ्राय आव बेबो बास बुके होजागोन फ्लावार बुके होजागोन आव आव बेफोर जागोन आमफ्राय दा बेखौथ' जाजोबगान बेखौथ' जाजोबगोन आमफ्राय जोंहा जानायावबो एसे मेन्टेन खालामनांगोन जानायाव मा होगोन पेकेट लान्च आव निमकि लानसै ना आव दे जागोन दे दा जोङो दा बेलासिआव आंखारदो जों जनो सपिं खालामहैनोसै आयजोआ आंनाव दंफैखायो आव दे अह जागोन दे दे बाइ